आंनि संनाय खावनाय आव इसेबां रैखाथिनि राहा लालायनो गोनां जाया मानोना आं बांसिनै दोरोङारि आदबजों सो सं दोरोङारि आदब माने बांसिनै बन बा औवा बननि अर आवसो संनाय जायो बेफोराव बांद्राय गिनांगौ थाया आरो जुदि गेस फोर बाहायोब्लाबो जों माने सरासनस्रा फिसा बा माबाफोर खौसो बाहाययो र' जोङो बांद्राय गोदान गोदान आगजु फोरबा संग्रा आयजें आयला फोर बाहायया जेराव इसिबां गिनांगौनि माबाया थाखाया आरो